हम मोबाइल डेटाके उपयोग करै छी हम ऑनलाइन किलास करै छी जूम मीटिङ्गपर तऽ हमरा ओहिमे नेटके बहुत जरूरत पड़ैए हम बेसीकाल किलास हम जूमपर करै छी किएकि हम एगो गाममे रहै छी हमरा किलासके आओर कोनो सोर्स तऽ अइ नहि हम ऑनलाइन किलास करै छिए जूमपर तऽ ओहिमे हमरा कमसँ कम डेली हम छओ सात घण्टा जूमपर टाइम दै छिए तऽ ओहिमे हमर ज्यादा नेट चलि जाइ अइ ओकरा बाद हमरा बच्चासभके हम बच्चासभके ऑनलाइन जे पढ़ाबै छी ओहिओमे हमरा चाही नेट तऽ हम पढ़बैओमे ओकरासभके बच्चासभके जूमपर जोड़लहुँ तऽ ओहिमे हमरा कनि नेटके यूज होइते अइ आओर ओकरा बाद हम किछु जेना गीत सुनलहुँ कखनहु कखनहु अपना मनोरञ्जनलए कोनो गीत नीक गीत नीक लागैए गीत तऽ सुनलहुँ गीत सुनलहुँ कखनहु कोनो फिलिम देखि लेलहुँ कखनहु कखनहु एनाहिए कोनो कोनो छोट छोट काजलए हम नेटके प्रयोग कऽ लै छी आओर हम अपन नोट्स बनबै लेल नेटके यूज करै छी तऽ हमरा बेसीकाल तऽ हमरा नेटवर्कके काज होइए तऽ हम लगभग एक दिनमे डेढ़ जी बी के नेट यूज करै छिए आओर हमरा कोनो नेटवर्कके कोनो खास प्रॉब्लम नहि होइए नेटवर्क एकदम ठीक रहै छै एम्हर लेकिन कखनो जाहि दिन मौसम खराब रहल बरसा खूब भेल तहन कनि नेटवर्कके दिक्कत भऽ जाइ छै तहन नेटवर्क स्लो भऽ जाइए तऽ हमर किलास करैमे हमरा कनि कनि प्रॉब्लम होइए बेसी कोनो खास दिक्कत नहि छै ठीके छै ओ फेर अगिला दिन कऽ लै छी मैनेज कि करबै आओर फेर ओना तऽ कोनो आओर कोनो खास कोनो दिक्कत अइ नहि आओर नेटवर्क ठीक रहै छै आओर ओकरा उपरान्त हम बहुत किछु छै नेटवर्कसँ देखल जाए तऽ नेटवर्के आइकाल्हि तऽ सबकिछु नेटवर्केपर निर्भर छै तऽ बहुत किछु छै अब कोनो किलासे कएलहुँ कखनहु कोनो डाउट भेल कोनो क्वेश्चनमे दिक्कत भऽ गेल कखनहु कोनो समस्या भेल कि ई कोना हेतै तऽ कखनहु किछु तऽ कखनहु गूगलके यूज कएलहुँ कखनो यूट्यूबके यूज कएलहुँ कोनो चीजपर कोनो अपनेसभके कोनो संस्कृतिसँ रिलेटेड जेना कखनहु विवाहके किछु भेल तऽ ओसब देखलहुँ बहुत नीक रहै छै तऽ नेटके यूज होइए हमरा नीक यूज करै छी हम आओर हमरा कोनो एहन प्रकारके कोनो दिक्कत नहि भेल कि नेटवर्क प्रॉब्लम अइ ठीक रहै छै एकदम